ओइ बगामाति थांनो नागिरदोंमोनलै आङो माबायदि ओजा आरो मा होनो भाराफोरा माबायदि

दुइ हाजारसो ने अ मबेथिं थांनांगौ

बेनिफ्रायलाय आरो मा मा दंसोयो दकान दंसोयोना गैया जमा थांगोन होनबा बेनिफ्राय मा होनो ओजाहा माबानो टिकेट सिस्टेम नङा ने ओमफ्राय गेलेग्राबो दङ आरो दे होनबालाय उनाव रायज्लायसिगोन दे होनबा थांनो समाव नोंंखौ खिन्थाहरसिगोन दे